ह हैल्लो हांजी हां बनाई देगे हांजी हां अच्छा नेईं साढ़े कोल बड़े बड़े नमें नमें डिजाइन ते पेदे न हां नमें हांजी हांजी हां चले दे हां हां अच्छा हां बने दे पेदे अगर तुसें नमां डिजाइन कोई ओह और बी ओह्दे कोला हाई कोई डिजाइन चाहिदा हो ते ओह् अस नमें बनवाई देऊड़गे ओह्दे लेई थोह्ड़ा टैम लग्गना अच्छा हां कोई गल्ल नेईं बनाई देऊड़गे किश साढ़े कोल बने दा बी पेदा ते किश अस और बनाई देऊड़गेतुसें नमें डिजाइन दा हां हां कोई गल्ल नेईं तुस डिजाइन पसंद करियै रक्खी ओड़ेओ ते अस तुसें उऐ नेहा सेम बनाई देऊड़गे कोई गल्ल नि तुस दुकान उप्पर आयो ना ते हांजी हां अस तुसें हां जिल्लै तुस दुकान उप्पर औग्गे अस तुसें ई दस्सी लैगे डिजाइन ते उ'ऐ बनाई लैगे ठीक ऐ ठीक ऐ आयो दिक्खने ठीक ऐ